دیکھا جائے تو میرے دماغ میں ہر وقت نیچرل چیزیں ہی گھومتی رہتی ہیں انہی کی تھیم میرے سامنے رہتی ہے اس لئے جب بھی میں کوئی ڈرائنگ کرنا چاہتی ہوں تو میں جھرنا ہے ندی ہے پیڑ پودے ہیں سورج ہے چاند ہے اور پرندے ہیں اس طرح کی چیزیں بنانا شروع کرتی ہوں اور اس کو بنا کر میں بہت خوش بھی ہوتی ہوں